میں نے ابھی کچھ دن پہلے فلپ کارٹ سے میلو مائن کا ڈنر سیٹ آڈر کرا تھا مجھے اب بہت دیکھنے میں تو بہت اچھے لگے تھے جب میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا تو میں نے ترنت سا آڈر بھی کر دیا وہ اگر میں اس کے پلس پوائنٹس بتاؤں تو پلس پوائنٹس یہ ہوں گے کہ وہ ڈیزائن اس کا اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھ کر ہی کسی کو اچھا لگ جائے لائٹ ویٹ بھی تھے اور اس کے کلر بھی بہت اچھا تھا بہت پیارا سا کلر تھا پرائز پرائز بھی بہت ریزنیبل تھے یہ تو اس کے پلس پوائنٹ ہو گئے جیسا میں چاہتی تھی ویسا ہی مجھے مل گیا وہ اور اس کے نگیٹیو پوائنٹس یہ تھے کہ اور جب میں نے اسے یوز کرنے لگی تو اس پہ گریوی کے اسٹینس پڑ گئے جو صاف ہی نہیں ہو رہے تھے اور اس کے بعد جیسی وہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹا وہ ٹوٹ گیا چور چور ہو گیا یہ اس کے نگیٹیو پوائنٹس ہوں گے